دیہی علاقے میں آدمی اکثر کرکٹ کھیلنا پسند کرتے اور بھی کئی کھیل آدمی کو جتنا پڑھائی میں دلچسپ رہنا چاہیے اس کے بدلہ اپنے کھیل بھی کھیلنا چاہیے کھیل ہی آدمی کے سنتولن کو صحیح رکھتا ہے اور من کو بھی صحیح رکھتا ہے کھیلنے سے ہماری بہت سی چیز اور اور کوئی بھی ٹینسن دور ہو جاتی ہے جیسے آدمی پڑھنے میں جتنا آدمی کھیلتا ہے اس سے زیادہ آدمی کو پڑھنا بھی چاہیے اور ضرور ایک نہ ایک شام میں ایک دو گھنٹہ کھیلنا چاہیے کھیل جیسے ہمارے یہاں یہاں اکثر میچ کا کھیل ہوتا ہے اور ٹورنامنٹ ہوتا ہے ہمارے گاؤں میں جیسے جس میں سبھی انسان دیکھنے کے لیے جاتے ہیں اور سب کو اچھا رہتا ہے دیکھنے میں اور بھی کئی کھیل ہوتے ہیں جس میں انسان مشغول ہو جاتے اور اپنے پڑھائی کو چھوڑ دیتے ہیں جیسے گلی ڈنڈا اور اور بھی کئی کھیل ہے ہاکی اس سب میں بھی آدمی اور فٹ بال فٹ بال بھی آدمی کھیلتے جو دیہاتی علاقہ میں اچھا ہوتا ہے ہاکی فٹ بال آدمی کھیلتے ہیں فٹ بال بھی کئی انسان کھیلنا پسند کرتے ہیں اور فٹ بال کھیلنا بھی ایک اچھی چیز ہے فٹ بال ہی ایک کھیل ہے کہ ایسے جو پوری دنیا میں کھیلی جاتی ہے لیکن کرکٹ پوری دنیا میں نہیں کھیلی جاتی ہے کوئی کوئی کوئی شہر میں کھیلی جاتی ہے کوئی کوئی دیس میں کھیلی جاتی ہے کرکٹ سبھی انسان کو کرکٹ کھیلنا پسند کرتا ہے اور بھی کئی ہوتے ہیں جیسے فٹ بال کا کھیل بھی آدمی کھیلنے کھیلتے ہیں دیہاتی علاقے میں کرکٹ اکثر کھیلے جاتے ہیں دیہاتی علاقے میں کرکٹ اور فٹ بال بال بھی کھیلے جاتے ہیں اور بھی کئی کھیل کھیلے جاتے ہیں جس میں آدمی کو پڑھائی کو چھوڑ کر اکثر کھیل میں چلے جاتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے جتنا آدمی یہ کھیلتا ہے اس سے زیادہ آدمی کو پڑھنا بھی چاہیے جیسے شام کے ٹائم ایک دو گھنٹہ یا چار پانچ گھنٹہ کھیل لے چھٹی کے دن میں بھی آدمی کو پڑھنا چاہیے اور کھیلنا چاہیے دیہاتی علاقے میں کھیل کا کردار بہت ہی اہم ہوتا ہے اور انسان کو کھیلنا چاہیے دیہاتی علاقے میں اکثر انسان کرکٹ ہی کھیلتے ہیں اور بھی کئی کھیل ہیں اور بھی کئی کھیل ہے جو انسان کھیلنا پسند کرتے اور بہت انسان اکثر کرکٹ ہی کھیلتے ہیں